हमारे आस पास गाज़ीपुर के ज़िले के पास में यह बनारस विश्वनाथ जी मंदिर है वहाँ पर रामचरित्र यह राम रामचरितमानस मंदिर है वहाँ सावन में झूला झूलते हैं लोग वहाँ के सीन देखते हैं झूला झूलने वाली और यहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर देखने के लिए सावन में भीड़ मची रहती है वहाँ पर कंवरिया जल चढ़ाने वाले इतना भीड़ लगा देते हैं कि वहाँ आना जाना भी मुश्किल हो जाता है तो सावन में विश्वनाथ जी का दर्शन करना पास से मुश्किल हो जाता है और इसी ज़िले का संपर्क में मिर्ज़ापुर है यह जहाँ कि विन्ध्याचली विभूति हैं वहाँ हम भी गए हैं देखने के लिए वहाँ का भव्य दृश्य है मेले के पास ही उनके देवी के धाम के पास ही यह कोतवाली थाना है और वहाँ की सारी चौक चौबंद व्यवस्था रहती है और वहाँ पर जाते हैं लोग परिवार सहित अपने लड़कों को खिलाते पिलाते हैं कपड़ा लत्ता जो भी ज़रूरत होती है ख़रीदते हैं और देवी का दर्शन करते हैं और उनको नारियल चढ़ाते हैं और यह पर्यटन स्थल बहुत बढ़िया है बाहरी लोग जाते हैं पूरे देश से मिर्ज़ापुर जाते हैं इनको कहते हैं कि यह कृष्ण की बहन हैं वह कंस जब उनको पटकने जा रहा था तो वही आसमान से छूट गया हाथ से उनके उनका पैर तो बोली कि तुम मुझे मारने जा रहा है तुम्हारे मारने वाला तो वहाँ गोकुल में तैयार है तो उनके पीछे बड़े इतिहास हैं सभी लोग जाते हैं दर्शन के लिए और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं तो यहाँ यह सीन तो देखनी है बहुत देखने योग्य है पहाड़ तो है लेकिन देवी के दर्शन के लिए वह ज़िला बहुत प्रसिद्ध है और देवी का धाम है हम विश्वनाथ जी के यहाँ फिर आते हैं उनको देखते हैं बी एच यू में भी विश्वनाथ मंदिर है इधर दशा समेत घाट पुराना मंदिर है यहाँ पर कि वह घाट पर दशा समेत घाट पर बहुत से लोग स्नान करते हैं और आ कर के शंकर जी को जल चढ़ाते हैं और वहाँ लोगों के यात्रियों के दर्शकों की बड़ी भा भारी भीड़ रहती है तो हम लोग हाँ कभी कभी कई बार गए हैं लेकिन हमेशा जाना चाहते हैं कि वो सीन वह दृश्य उपलब्ध हुए लेकिन दूर होने के नाते यह सब नहीं हो पाता है गाज़ीपुर में तो वैसे कोई पर्यटन स्थल नहीं है लेकिन यहाँ का अफ़ीम गोदाम प्रचलित है कोई तो वैसे दार्शनिक स्थल नहीं है लेकिन वहाँ विश्व बनारस में तो है यह है बड़े मंदिर हैं संकट मोचन मंदिर है तो वह जो है पुराना विश्वनाथ जी नया विश्वनाथ जी बहुत से धार्मिक स्थान हैं और मिर्ज़ापुर की तो बात हो चुकी है तो वहाँ भी लोग आए दिन जाते रहते हैं और देवी से मुलाक़ात करते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए उन से हमेशा क्षमा याचना करते हैं प्रार्थना करते रहते हैं